हमरा आओरके गाँवमे एक धारणा छै कि अगर बिल्ली रस्ता काट दै छै तऽ ओकरा अपसगुन मानलऽ जाइ छै आओर लोकसँ कहल जाइ छै कि अगर बिल्ली रस्ता काटि दै छै तऽ ओकरा थोड़ी देरके लिए रुकि जाना चाही या ओकरा कनी देर बाद ओकरा वापस जाना चाही उस रास्तासँ काहेके लिए ई धारणा बहुत दिनसँ यहाँ चलि आबि रहलऽ छै पीढ़ी दर पीढ़ी ई धारणा बढ़िते जा रहलऽ छै काहेके लिए लोकके लागै छै कि अगर कोइ बात ई धारणा छै तऽ ई जरूर सच होतै आओर अगर कोइ भी बिल्ली रस्ता काटि दै छै तऽ लोग रस्तापर रुकि जाइ छै ओ अपना काम भी बाधा करिके वहाँपर पहिले नहि जाइ छै काहेके लिए ओकरा मोनमे ई धारणा बैठलऽ छै कि बिल्ली अगर रस्ता काटले तऽ अपसगुन हो गेले आओर काम भी रुकि सकै छै एहिलिए कि बहुत लोक इस धारणासँ आओर अन्धविश्वासमे अभी तक बहुत घुसलऽ छै ओहि चीजसँ बाहर आबैके कोशिश नहि करै छै हमर घरमे भी ई धारणा बहुत ज्यादा छै आओर हमरो माता पिता आओर हमर दादी सब बहुत ई धारणाके मानै छै आओर हमरा भी ई सब बात मानैके लिए कहै छै एकबार हमरा स्कूल जाइमे लेट हो रहल रहै आओर बिल्ली रास्ता काटि देलकै तऽ हमर दादी हमरा इसकुल जाइसँ रोकि देलकै काहेके लिए कि ओकरो मानना रहै कि अगर हमे बिल्ली रस्ता काटैके बाद जेबै हमरा साथ किछु गलत हो सकै छै एकरे वजहसँ हमरा इसकुल जाइमे भी लेट हो गेले लेकिन ई धारणा बहुत मानलऽ जाइ छै तऽ हमलोग भी एकरा मानैके लिए हमरा लोग प्रेरित करलऽ जाइ छै हमलोग कऽ जोर देलऽ जाइ छै कि नहि ई धारणाके मानैलए पड़तै